शिक्षा की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है क्योंकि शहरी लोगों को शिक्षा अच्छे से दिया जाता है क्योंकि शहरी लोगों के मानसिक रूप से अच्छे से सोचने में संपर्क रहता है और शहरी जब सोचते हैं तो वो अपने बच्चों को उस लेवल पे लेके जाते हैं क्योंकि उनको वो शहर में रहते हैं तो वो डेवलपड एरिया में रहते हैं जिससे उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है हर चीज़ में आगे रखा जाता है लेकिन वही बात अगर गांव की हो तो वहाँ गाँव में गाँव में बच्चों को सीखने को कम मिलता है क्योंकि वहाँ इस्कूल की कमी है हालांकि अभी सरकार अभी बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत से प्राथमिक विद्यालय खोल रहे हैं लेकिन अभी उनको सम समाज अभी उनको स्वीकार नहीं कर रहा है अच्छे से इसके लिए हमें जागरुक करना होगा शिक्षा के लिए जिससे ग्रामीण में जाके जगह जगह पर प्राथमिक इस्कूल गौरमेंट कॉलेज और बनवाने होंगे और उसके बारे में बताना होगा जिससे कि शिक्षा की स्थिति में सुधार आए और शहर के लोग जिस तइ जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं उस तरीके से ग्रामीण के लोग भी शह शहरों की तरह आगे बढ़ें अभी नहीं ये समय है लेकिन कुछ दिनों के बाद यह स्थिति में सुधार आएगा